राजस्थान जी संस्कृति में धर्म जी तमामु घणी भूमिका आहे त माउंट आबूअ में भीलवाड़ा मंदरु प्रसिद्ध जैन मंदरु आहे सिख ऐं ईसाई धर्म बि नंढे स्वरूप में मौजूदा आहिनि राजस्थान में धार्मिक त्योहार ॾाढे सिक उल्हास सां मनायो वेंदो आहे छो कि राजस्थान जी संस्कृति ऐं जीवन शैली ॾाढी अहम भूमिका निमा निभाए थी राजस्थानी घणे भाङे हिंदू मुस्लिम ऐं जैन आहिनि सभिनी मज़हबनि जा माण्हू पाण में घुली मिली रहंदा आहिनि ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि हिंदू मुस्लिम सिख जैन सभई पाण में घुली मिली हिकु ॿिए जे त्योहार में शामिलु थींदा आहिनि तमामु घणियूं खुशियूं माणींदा आहिनि राजस्थान जे अजमेर जे पुष्कर में कतीअ महीने में पुष्कर मेलो लॻंदो आहे हुन में सभिनी धर्मनि जा माण्हू अची करे पुष्कर राज्य में टुबी ॾींदा आहिनि ऐं धर्म लाभ कमाईंदा आहिनि